ہندوستان میں کئی تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلیاں لائی ہیں کچھ نمایاں شخصیات اور ان کے اثرات میں شامل ہیں رتن ٹاٹا شعبہ صنعت و تجارت تبدیلی ٹاٹا گروپ کے تحت کئی نئی مصنوعات اور خدمات متعارف کروا کر ہندوستانی معیشت میں بڑا کردار ادا کیا انہوں نے بین القوامی سطح پر ہندوستان کی ساکت کو بھی مضبوط کیا پچھلے چند سالوں میں ان لیڈرس کی کوششوں کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کئی بڑی تبدیلیاں آئ ہیں ٹیکنالوجی انٹر نیٹ اور سمارٹ فونس کی وسیع پیمانے پر دستیابی نے لوگوں کی زندگیوں کو زیادہ مربوط اور آسان بنا دیا ہے تعلیم آن لائن تعلیمی پلیٹ فارمس کی مدد سے اعلیٰ تعلیم اور مہارتیں حاصل کرنا آسان ہوا ہے معیشت نئے کاروبار اور اسٹارٹپس کی وجہ سے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے تفریح اسٹریمنگ سرور اور آن لائن مواد کی دستیابی نے تفریح کے طریقے کو بالکل بدل دیا ہے ان تمام تبدیلیوں نے ہندوستانی عوام کی زندگیوں کو زیادہ بہتر اور فعال بنا دیا ہے